जैसे कि आज कल देखि रहलो छियै कि सड़क बनी रहलो छै तऽ फोर लाइन फोर लाइन बनैलासंँ गाछ वृक्ष कटि गेलो छै गाछ वृक्ष कटि गेलो छै तऽ हमरा सबकेँ ऑक्सीजनके कमी होतै तऽ ई दौरान देखलो जाइ कि हमरा सबकेँ भी एक पहल उठाना चाही कि हर घरमे एक हर आदमी को पेड़ लगाना चाहिए पेड़ लगबैके चाही पेड़ लग लग लगबैके चाही आओर जैसे कि पेड़ लगाना देखभाल करना हमरा सभके ही जिम्मेवारी छै नहि देखबै सुनबै तऽ हमरे सबकेँ दिक्कत होतै इसलिए जे छै कि पेड़ पौधा ई सब चीज हर आदमीके ई नहि सोचना चाही कि सरकार ही लगेतै सरकारके काम जे छै उ करबे करतै लेकिन हमरो सबकेँ ई जिम्मेवारी छै कि हमरो सब लगैयै पेड़ पौधा आओर ऑक्सीजनके प्राप्ति करियै जैसे कि पेड़ पौधा आज कल आदमी चोरी छुपे एसे वैसे नोकसान करि दै छै काटि दै छै बहुत तरहक बात हुवै छै जेकि दिक्कत होइ छै बादमे पेड़ पौधा कटलासँ हमरा सबके तऽ वन विभागसँ कोनो काम नहि छै कि हमरा सभकेँ ही देखना छै लेकिन हमरा सभकेँ कर्तव्य छै कि हमरा सभके ई सब चीज देख सुन करना चाही अगर कोइ काटै छै पेड़ तऽ ओकरा रोक लगाना चाही कि रुक पेड़ काटनासँ हानि हुवै छै आओर ऑक्सीजनके कमी होतै तऽ हमरे सब बीमार पड़बै यही सब अइसनो बात छै कि पेड़ पौधा लगाना चाहिए आओर पेड़ पौधा लगबैके चाही आओर पेड़ पौधा बचाना बचाना बचावै भी हमरे सबके काम छै जैसे कि आज कल देखै छियै आदमी सब कोनो काम हुवै छै तऽ पेड़ पौधा ही काटि दै छै पेड़ पौधाके काटलाके नोकसान हमरे सबके छै ने आज कलके प्राकृतिक देखि रहलो छै केतना मौसम बदली रहलो छै बर बीमारी बहुत तरहके छै जेकि अपनो सबके गाँवमे प्रवेश करि रहलो छै यही सब कारण छै कि इतना इतना बीमारी फैली रहलो छै ऑक्सीजन नहि मिललाके बाद यही ऑक्सीजन नहि मिलतै तऽ हमरा सब तऽ बीमार पड़बे करबै यही आओर कुछ नहि की बोलू सर पेड़ पौधा लगाना चाहिये